हय म्हाका एक धाकटी भयण आसा आनी ताचें नांव मही आमकां दोगांकूय जनावरां खूब आवडटात मही मात्शें मस्तें तेचो स्वभाव खूब मस्तो पूण हांव शांत स्वभावाचें म्हाका चड अशें बोवाळ करपाक आवडना पूण तें मात्शें मस्तें